अच्छा मन भरि अथी यऽ कए नम्मर चप्पल हमे कऽ हइया हमरा चप्पल चाही

नहिए तऽ कोन कोन चप्पल लए लए लै कऽ एबै यऽ महँगा बला कि सस्ता बला लेबै हाँ मने कि अथी से कए नम्मर कऽ हइ छै कए नम्मर कऽ होइए मने पिन्ह कऽ हँ तऽ हइ छै तऽ मने कए नम्मर कऽ पिनहै छियै पॉँच नम्मर कि छओ नम्मर आठ नम्मर कि कए आँय हाँ आठ आ बढ़िएँ चप्पल मन हइये जे खरीद कऽ हम भेज देब हाँ हँ

आँय कोन चीज बोललियै हँ लए लेब हँ बढ़िआँमेसँ चप्पल महग होयतै जे होयतै से नेने ऐहऽ हँ आओर सभ अथी आनलियै हँ

हँ लाल लए लेबै नम्मर तऽ हँ पॉँच नम्मर लए लेबै छओ नम्मर कऽ एगो सात नम्मर कऽ लए लेबै बढ़िआँमेसँ जे होयतै से कम दाम बला मने जे लए लेबै हँ लए लेबै हँ

छओ सए बला छै तऽ ओतेक महँगा बला की होयतै ओहोसँ सस्ता बला लए लेबै हँ डेढ़ डेढ़ सए सस्ता बला मने दुइ सए अढ़ाइ सए भए जेतै डेढ़ सए भए जेतै एक सए मे भए जेतै साठि सत्तर टका मे भऽ जेतै तऽ ओहए लए लेबै तऽ पइ हाँ पैसा अपन लए लेब आँय ओहँ तने दाम कऽ चाही ने बढ़िआँ चप्पल रहै छै हँ हँ नहि होयतै हँ नहि होयतै कनिटा कीमतियो दाम कऽ लए लेबै हँ दुनू मिलाए कऽ लए लेबै हँ मिलाए जुलाए कऽ लए लेबै हूँ आ

हँ अच्छा लए लेबै